आं खोनासंनो मोजां मोनग्रा माखासे साबजानाय मेथायफोरानो जाबाय गिबियाव बागुरुम्बा आरो मिना दैमारिनि माखासे गोदान मेथायफोर आरो जोहोलाव निलेस्वर देंखो बेफोरखौ आङो माने गोजाम मेथायफोरखौ खोनासंनो जोबोद मोजां मोनो बेफोरखौ आङो न'आवनो जेब्लानोखि हारसिङै सिरि निजोम सम बेलासि सम बेफोराव आङो फिसा साउन्ड होनानै माने रोमै रोमै खोनासंनो जोबोद मोजां मोनो आरो बे देंखोफोरजों लोगोसे गावखौनो गाव देंखोआव माने गोदो होनानै माने जोबोद खोना संनो मोजां मोनो